हँ हेल्लो हम तलतत्तासँ बजै छियै तनी ई मिथलाके आदमी अहाँसभ छियै ने कनी मिथलासँ बजै छियै तऽ तनी बिहार तेना होइ छै पाबनिसभ तनी बता सकै छियै हम गाम आबय लए हम गाम आबय लए तलतत्तासँ चाहै छियै मिथिला जा सतै छियै छठि तेना छठि केना होइ छै छठिमे तीसभ लेल जाइ छै नहि छै एतय मिथलाक आदमी नहि नहि हँ नहि नहि छै आसोपासमे नहि छथिन मिथलाक आदमी इसीलिए हँ हँ ह्म्म हँ

हँ ह्म्म

ह्म्म ह्म्म हँ इएहसभ होइ छै ह्म्म ह्म्म ह्म्म

हँ ओहि घरमे किछु होइ छै ह्म्म ह्म्म ह्म्म ह्म्म अच्छा तऽ इएहसभ होइ छै आब तनी एदो आओर पाबनि बता दिअ तऽ छै अथी तेना दिवाली तेना तरै छियै अहाँसभ ऊँ हँ हँ

अच्छा हँ तऽ एनाही होइ छै ठीक छै तऽ रथै छी ठीक छै